हे यौ हम तऽ एगो गाड़ी बुक करलियै हँ कते टका लेबै छओ आदमी छियै हम हम छओ आदमी छियै हम जेबै कारुबाथ घुमय लए मटेश्वर जेबै विजनास्थान जेबै आरा जेबै मुरली जेबै हम घुमय लए चाहै छियै छओ आदमी छियै आ कते टका लेबै कनि बढ़िऑं गाड़ी रहै साफ सुथड़ा हमरा चाही तब ने बैसबै हमसभ गन्दा ड्राइवर ड्राइवर नीक रहना चाही स्वभाव रहना चाही अच्छा रहना चाही तऽ कीच कीच नहि करै रास्तामे जतऽ जेबै ओतऽ लय कऽ जेतै ड्राइवर जेबै हम आरा अतऽ जेबै घुमय ला जेबै परिवार सङ्ग हमर सभ परिवार जेतै